असांजे कटनीअ में कृषिअ जी बि ॾाढी उनती थी वई आहे पहिरों जीअं उहो सुकी वेंदी पाणीअ जी कमीअ जे करे या बरसाति न थियण जे करे कहिड़ा बि ॾह चङा कारण हूंदा लेकिन हाणे इहे नया नया तरीक़ा कढिया अथनि उन हर प्रकार जा भई कृषिअ में बि पाणीअ जी सिचाईअ जा खेत जोतण जा नया नया तरीक़ा कढिया अथनि जंहिंसां अला खां वधीक वधीक खां उत्पादन थी थो सघे पहिरों केवल उन में थींदो हाणे नईं नईं भई फसल हुजण खे कटण लाइ नया औज़ार आयां आहिनि हैक ट्रैक्टर चालू थी विया आहिनि जंहिंजी जंहिं सां उन जी सिचाई ती थी सघे ऐं उन में खुदाई ती थी सघे ऐं ॿी ॻाल्हि पशू हुजंदड़ त जानवरनि खे पालण लाइ बि नयूं नयूं अस्तबल आहिनि उन में उन खे ज जॻहियूं ठाहियूं वियूं आहिनि अञा उन्हनि खे पालण लाइ बि अनेक प्रकार जा भोजन नए नए तरीक़े सां कढिया अथनि पर उन जा ऐं हाणे नयूं नयूं दुकानियूं बि निकितियूं आहिनि जे जंहिंजे जंहिंजे जानवरनि जो भोजन सुठे खां सुठो थो रखिजे की उन्हनि खे सही करोज उन में मिले ऐं इन जे अलावा इन जी खेती बि सुठे सां थी थिए पाणीअ जी बि कमी नथी कोन्हे हाणे सरकार ॾाढी योज़नायूं कढी अथनि जंहिं सां वधीक खां वधीक पाणी थो मिले जंहिंजी सिचाई थियण सां ऐं सम मतिलबु ताज़ा बि उन में खेती बि सुठे सां ती थिए ऐं ॿिना सिज़न जे बि अॼु बढ़िया खेती ती थिए जंहिंजे ॿार न थिए उन में सोख सुखे नथो ऐं बढ़िया फसल ती थिए